हेलौ सार ऐ सार आं निउजनिफ्राय बुंदों आं रिपरतार औ नोंथांनि नोंथांनावसो एसे सोंनो नागिरदोंमोन आं सोंलुफोर नोंथांमोना दा मोजाङैनो मोजां सोलिगासिनोना

औ पार्थिया

गासिबो मोजाङैनो मोजां आतसा दे सार

ओरै सार फैगोरदो

सारा कमफ्रामखादा सारा कमफ्राम देरहागोन होननानै एबाराव ना सोरखौबा देरहागोन

औ बिथांनि साफरथार जोब मोन नामा बे

होनब्लाबो थेवब्लाबो सोरखौबाफोर एसे माबाफोर दंमोन नामा सिङाव थायो सोरखौबाफोर देरहा सोरखौबाफोरखौ देरहागोनबो बेबायदिबो मोन्दों नामा नोङो सोरखौबाफोर

होनबा

होनबालाय सारा कमफ्रामखाथार

होमबालाय सारना मोजाङैनो मोजां जाफुंथोंसै होनबा ना औ